गलामे खरास ठीक करैके घरेलू उपाय ई छी जे गला अगर खराब भए जाइए सर्दी भऽ होइए खाँसी होइए जाहिके वजहसँ अहाँके आवाज नहि नीक निकलि रहल यऽ तऽ ओइके लिए पानिके हल्का उबालि कऽ मतलब ओते आब उबाललहुँ नहि आओर ओते ठण्डो नहि ओकर मतलब ठण्डपनाके मारिकऽ फेर ओइमे हल्का नमक डालिकऽ पीबाक चाही अइ वजहसँ कनी खाँसी ठीक होइ छै आओर अगर अइसँ नहि होवैए तऽ दोसर उपाय ई अछि जे ओ पानिमे हल्का हल्दी नमक आओर हल्का कच्चा तेल डालिकऽ पीबै तऽ अहियोसँ खाँसी ठीक होइ छै आओर जेनाकि गाँव घरमे बच्चा सबके सर्दी खाँसी भऽ जाइए जाहिसँ की बहुत मतलब कफ सब भऽ जाइए छातीमे तऽ अइके लेल लोक घी लगाकऽ छातीमे फेर धूपमे बच्चाके सुता देल जाइए इहो वजहसँ कनी मनी खाँसी ठीक होइ छै जेना पैघ सबके खाँसी नहि ठीक होइत रहै छै जेनाकि बबा भेल मइयाँ भेल तऽ हुनका सबके तुलसीके काढ़ा बनाकऽ देबाक चाही अरे एगो बाक्सक पत्ता अबै छै गाँव घरमे तऽ ओकरो बाकसक पत्तोंके ओ कनी कड़बा होइत छै लेकिन ओ पीलासँ खाँसी जल्दी ठीक भऽ जाइ छै बाक्सक पता पीलासँ खाँसी सर्दी सब जे होइ छै जल्दी ठीक भऽ जाइ छै आओर बच्चा सबके बाक्सक पत्ता तऽ नहि देल जाइ छै किएक कि बच्चा सब तऽ नहि पी सकैये बाक्सक पत्ता तै दुआरे तऽ बच्चा सबके एगो पसीजक पात अबै छै ओकरा ने आगिपर गरम कऽ कऽ फेर ओकरा सेकल जाइ छै छातीके ओकरा ओकर रसके गारिकऽ बच्चाके पियाओल जाइ छै आओर तुलसियो पत्ताके रस गारिकऽ बच्चाके पियाओल जाइ छै जैसँ बच्चाके खाँसी सर्दी सब ठीक भऽ जाइ छै